हल्लो

जी जी

तो पर्स कॉलेज से गुमा है आपका अच्छा कॉलेज का कैंपस तो बहुत बड़ा कहाँ से गुमा अच्छा एक तो एक बहुत एक तो पहले आप ही बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप अपना सामान घुमा दिए दूसरा आपने थाने में कंप्लेंट कराई इसकी और आपको कैसे पता कि कॉलेज के अंदर से ही घुमा है

अच्छा अच्छा कोई टाइम आपको याद है क्योंकि हम एक बार फिर सी सी टी वी फुटेज में चेक करवा लेंगे गुमने का टाइम अच्छा अच्छा तो आप एक काम करिए एक पत्र पत्र लिखिए और खोया पाया विभाग जो अपना है अपने कॉलेज का और वहाँ के जो मिश्रा जी हैं जो प्रभारी हैं आप उनसे जा कर मिलिए और उनके सामने निवेदन करिए कि यह आपका पर्स गुमा है टाइम और बाक़ी चीज़ों से आप वो कर दीजिएगा उनको ये भी सूचित कर दिया कि प्रिंसिपल से बात हो चुकी है तो आप उन से खोया पाया विभाग में एक बार आप दिखवा दीजिए और और यदि आपको टाइम का वो हो तो एक बार सी सी टी वी फुटेज की उनको कहिए कि इन्होंने प्रिंसिपल सर ने कहा है कि सी सी टी वी फुटेज देख सकते हैं देख लीजिए यदि मिल पाए तो बेहतर है पूरी सहायता करेंगे साथी साथी ये भी कहेंगे कि आप अपने सामान का मतलब है रक्षा स्वयं करें क्योंकि तो स्कूल का हमारे कॉलेज का मामला है तो हमारे पास अभी सी सी टी वी फुटेज और बाक़ी की चीज़ें हैं परंतु हर जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो आप इसका ध्यान रखें जी जी जी जी जी जी